आं अबे नाखौ मोजां मोनो ना बोथियाखौ मोजां मोनो आरो ना बोथियाखौ मोजां मोनो जानो आरो दैमा गिदिरनि नाखौ बे ना गुफुरखौ गोथाव मोनो आरो गोथाव मोनो ओमफ्राय दा नानि बिथोराव जोङो माखौ गोथाव मोनो बा खुसिया खुसिया ना आरो बेखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय दा जोंनो गोदोनि दिनावथ' हौवाफोरसो लायोमोन नालाय नाखौ आमफाय दा जोंनो गुरनानै जायो आरो गुरनानै लायनानै जायो आरो सिंखावरि नाथुर खांख्राय जोंनो लायनानै जायो ओमफ्राय दा जोंनो सङो जोंनो जायो जोंनो लायो